हैलो

आं इत्त बड़ियां घुम्मनै आह्ली जगह तुसें कुत्थें जाना इंया देवी देवतें दे जाना जां इंया कुदै

आं दिक्ऱखगी आं इत्थें इक्क मानसर ऐ होर होर बी बड़ियां नौ देवियां सूला पार्क शिवखोड़ी आं आं गड्डी बी जंदी किन्ने बंदे न अच्छा पंज छे जाना कुत्थें ऐ भी कुत्थें आं एह् करी ओड़ेओ भी पंदरां पंदरां सौ रपेआ आं घट्ट भी तेरां तेरां सौ रपेआ करी ओड़ेओ आं नेईं नेईं ओह् तुसें आपूं गै करना एह् छड़ा ओह् ऐ एह् छड़ा मतलब गड्डियै दा खर्चा अं आहो आहो रुट्टी सस्ती ऐ इत्थें आं ठीक ऐ